सर क्या मेरी बात पंचवटी गेस्ट हाउस के मैनेजर से हो रही है सर मैं शिवानी बोल रही हूँ और मुझे वाराणसी से आना है तो क्या मुझे आप के होटेल में तीन दिन रुकने के लिए रूम मिल सकता है सर मैं अकेली हूँ तो मुझे सिंगल बेड वाला रूम चाहिए और बस उस में मतलब ए सी वग़ैरह हो और कुछ भी नहीं मुझे उस में कोई ख़ास फैसलिटी नहीं चाहिए सर मुझे तीन दिन के लिए चाहिए और हो सकता है कि मतलब चार दिन रुक जाऊँ तो मतलब ऐसे इमीडिएट इंफो पर आप मुझे रूम से निकालेंगे तो नहीं सर बाय द वे अगर मैं तीन दिन रुकी और मैंने बुकिंग चार दिन के लिए की है तो क्या आप मुझे रिफंड करेंगे अच्छा तो सर मैं वन सप्टेम्बर से फोर सप्टेम्बर के लिए रूम चाहती हूँ अच्छा सर सर मुझे जानना था कि मतलब आप के होटल में मतलब मुझे खाने की सुविधा मिलेगी या मुझे कहीं और से खाना अच्छा सर सर एक दिन का ख़र्च कितना पड़ जाएगा सिर्फ़ रुकने का अच्छा और अगर मैं उसके साथ खाना वग़ैरह सब कुछ लेती हूँ तो नो सर मतलब ऐसी कोई फैसलिटी नहीं है अच्छा आप मुझे उनके उन रूम्स बारे में बता दीजिए अच्छा तो मतलब ए सी की जगह पर आप क्या प्रोवाइड करेंगे फैन और कूलर अच्छा कूलर नहीं सर अच्छा सर तो मैं एक से चार सप्टेम्बर तक रुकूँगी तो उतने का मुझे टोटल ख़र्च क्या आएगा हाँ नहीं फोर डे का ही बता दीजिए अच्छा सर और मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी फैसलिटीज़ भी हैं जिन्हें मुझे जानना चाहिए और मुझे उसकी जानकारी नहीं है मैं कह रही हूँ कि क्या वहाँ पर कोई और स्पेशल फैसलिटीज़ है आप के होटल में जिस के बारे में मुझे नहीं पता है अच्छा सर वैसे तो मुझे वहाँ पर दो तीन दिन का काम है तो फिलहाल तो मैं सिंगल आ रही हूँ मतलब हो सकता है मुझे आप का होटेल पसंद आ जाए तो हम लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए आ सकते हैं या फिर किसी के थीम

ओके सर इतनी इनफॉरमेशन के लिए थैंक यू